हम लोग गाना गाना बहुत पसंद करते हैं शादी बियाह में जाते हैं गाना गाते हैं शांति से रहते हैं शांति मिलती है मंदिर में जाते हैं वहाँ गाना गाते हैं मनोरंजन करते हैं छठ पूजा दुर्गा पूजा इ सब में हम लोग गाना गाते हैं गाना गाने से हम लोग ख़ुश रहते हैं ख़ुशी से हम लोग शांति से रहते हैं गाना हम लोग को ज़्यादा पसंद पड़ता है गाने का यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं शादी बियाह में भी और पूजा में भी हम लोग गाना गाना पसंद करते हैं गाने से हम लोग बहुत ख़ुश रहते हैं गाने हम लोग खेल नहीं खेलते हैं खेल नहीं पसंद है लेकिन गाना गाना हम लोग पसंद करते हैं गाना गाकर हम अपने मन को शांत करते हैं शांति मिलती है हमें गाना गाने में सु गाना गाने से हम ख़ुश रहते हैं पूजा पाठ में छठ पूजा में शादी बियाह में मंदिर पे पूजा करने जाते हैं वहाँ गाना गाते हैं ख़ुशी रहते हैं हँसते हैं अच्छा लगता है गाना गाने से हम लोग बहुत पसंद है गाना बहुत अच्छा लगता है हमको गाना हम बस बहुत पसंद करते हैं गाना गाने में हम लोग को खुशहाली मिलती है इसलिए हम गाना को ज़्यादा पसंद करते हैं हम लोग खेल नहीं खेले नहीं खेलते हैं ना खेलना चाहते हैं गाने को ज़्यादा पसंद करते हैं गाने हम लोग ज़्यादा गाते हैं गाना गाने से हमलोग ख़ुश रहते हैं खुशहाल रहते हैं हँसी ख़ुशी से अपना गाते हैं बजाते हैं ख़ुशी से रहते हैं पूजा पाठ दुर्गा पूजा छठ पूजा मंदिर में पूजा करने जाते हैं इसी में हमलोग ख़ुशी से अपना गाना गाते हैं ख़ुशी से रहते हैं खेल कूद का हम लोग को उतना मनोरंजन नहीं है लेकिन गाना गाने में ज़्यादा पसंद करते हैं गाना गाते हैं हम लोग